जेह्ड़ा स्कूल होंदा एह्दे च टीचर साढ़ा इक पिर्ड़ होंदा हा आर्ट ऐंड कराफ्ट दा जेह्दे च साढ़ी टीचर ही ओह् असें आर्ट कराफस करना डरॉईंग ते कन्नैं नमियां नमियां चीजां करना सखांदी ही पेपरें कन्नैं जां फिर इ'यां बक्खरी बक्खरी चीजें दा जूस करियै जेह्ड़ी कि आर्ट च जूस होंदियां नै जेह्की साढ़ी टीचर ही मिगी जाद ऐ हाल्ली तोड़ी कि निक्के होंदे टीचर साढ़ी ही उन्नै साह्नू पैह्ली बारी पेपर दी इक कश्ती बनाना सखाई ही ते ओह् कश्ती ते ओह् कश्ती मिगी अज तक बनाना आंदी ऐ उस क्लास च में पैह्ली बारी पेपर कन्नै जेह्ड़ी चीजां बनांदे न जिसी की अस अरगैमी आखदे न ओह् सिक्खी ही ते मिगी मेरी मैड़म नै बड़े गै शैल करीके कन्नै हर इक फोल्ड कियां करना किन्ने ध्यान कन्नै करना ओह् सखाया ते पैह्ली बारी में इक बोट बनाई ते ओह् बोट में अपनी स्क्रैप बुक उप्पर बी चिपकाई दी ही कि एह् मेरी पैह्ली आरगैमी ऐ और मीं ओह् अज तोड़ी जाद ऐ